हाँ मैं पाँच संख्या बता सकती हूँ दस हजार पाँच सौ बीस हजार दो सौ तीस हजार पाँच सौ चालीस हजार एक सौ दस पचास हजार एक सौ नब्बे